जि'यां में जारहमीं बिच पढ़ेआ हा कि कबीरदास दे दोहे हिंदी बिच मिगी ओह् कविता बड़ी गै शैल लग्गी ही ओह् नुहाड़े च सनाया कि जि'यां अस जियां इन्सान कुदै कुदै तुप्पदा रौहंदा भगवान गी कदें कुदै जंदा कदें मंदिर जंदा कदें कुदै कुदै कुदै तुप्पदे रौहंदा पर उसी भगवान नेईं थ्होंदे ते ओह् एह् निं सोचदा कि में अपने दिलै दे अंदर शरधा कन्नै अंदर होंदे नुहाड़े भगवान ओह् अगर अपने घर गै पूजा अपने दिला जेकर भगवान दा नाम बी लै मन कोला भगवान दा नाम लै ते भी भगवान नुहाड़े नुहाड़े दर्शन भगवान दे दर्शन करी सकदा भगवान गी ओह् याद करी सकदा नुहाड़े दिलै च करदे ओह् वास करदे होर होर मिगी बड़ा शैल लग्गेआ क्योंकि कबीर जी होरें इन्ना शैल दोहा सनाया असेंगी कि वन बिच वास करदे रौहंदे जियां मृग ऐ मृग कुदै कुदै उसी अपने तुप्पदा रौहंदा मृग पूरे वन बिच तुप्पदा रौहंदा पर उसी नेईं मिलदा इंया इन्सान ऐ उसी भगवान कुदै निं लभदे पर नुहाड़े हिरदे च वास करदे होर में इ'यै चाह्न्नां की जि'यां उ'नें इन्नी शैल कबीर होरें एग्जैम्पल दित्ती दी दोहें बिच कि दोहें बिच एग्जैम्पल इन्नी शैल दित्ती दी ते में इ'यै चाह्न्नां इं'या मिगी में इन्नी शैल लग्गी इं'या जि'यां में पढ़ा ना मेरे दोस्त बी पढ़न सारे पढ़न जिन्ने बी हैन सारे पढ़न इन्ना शैल उ'नेंगी गाई दी होर जि'यां मिगी शैल लग्गी सारें गी शैल लग्गै दी इन्नी अच्छी कविता एह् में आक्खा ना तुस बी शैल पढ़गे ते तुसेंगी बी शैल लग्गनी